सबाइजों साम' आरो अनलाजों दाउ ओह अमा बेदर बिदि मैगंफोरखौ संनानै मोजां मोनो मानोना आं बेफोरखौ जानानैबो मोजां मोनो ओह सबाइजों साम' होननानै बुङोब्ब्ला बेखौ ओह संनायनि

ओह साम'खौ सोमनानै ओह बेनि मैलाफोरखौ ओंखारहोगोरनांगौ बेनि उनाव साम'नि जे दाखोन बे दाखोनखौ जोङो बोखारनांगौ बोखारनानै ओह बेनि उन फारसे खिथुथिं ससे दानस' नांगौ आह बेनि उनाव मोजाङै सुनानै बेखौ आह एवनांगौ एवनानै बेखौ होनायनि सिगांनो ओह सबाइखौ आह सोमनानै बिखौ खारैजों रुग्रोनांगौ रुखांनायनि उनाव जोङो साम'खौ फियास बानलु मस्ला मस्लाफोर होनानै बेखौ एवनानै जोङो आह गोदौनाय सबाइ खारैजों सबाइखौ खारैजो ओह रुनायआव साम'खौ होनांगौ होनानै गोबौ गोदौहोनानै जानांगौ आह बेनि टेस्टआनो आलदाखा जानानै ओह गोथाव नाङो आरो अनलाजों दाउ जोङो दाउ होनोब्ला दाह आह अनलाजों दाउ होनोब्ला जोङो दाउखौ ओह सिथारनानै बेखौ गोदानानै बेदर बनायनानै लाग्रोनांगौ बोनि उनाव जोङो माइरंखौ एसे सोमहाबनानै ओम बेखौ देनानै गुन्दै खालामनांगौ अन गुन्दै खालामनानै लाग्रोनांगौ बेनि उनाव जोङो दाउ बेद'खौ फियास बानलु मस्ला मह फोर होनानै ओह थाव गुदुङाव एवग्रोनांगौ बेनि उनाव बेदरखौ होनानै मोजाङै आह फोमोन्नानै जोङो दै होनांगौ दै होनानै जोङो एसे गोदौ होनानै ओह अन गुन्दैखौ सारनानै होनांगौ मोजाङै गोदौहोनानै आह अन गुन्दैया मोनोब्ला जोहा बेखौनो ओह अनला होन्नानै बुङो आं बेखौ जानानैबो गोथाव नाङो गोथाव मोनो आनो बेनि अनगायैबो आह अमा बेदर फोरखौ जोङो आं बांसिनैनो फ्राइ जानानै मोजां मोनो आह आंनो मेजेम बारा जाया मोदोम मोदोमखौ आं बांसिन जायो बेखायनो आङो बे मोननैसो मैगंखौ ओंख्रिखौ आं संनो मोजां मोनो आरो जानानैबो मोजां मोनो